गोदोनि फोरोंनायाथ' दानि रुजुनायाव बुंनो थाङोबा साबसिनखौनो बुंनांगोन न' डाउट दानि सिक्षाया टेकन'लजिकेलि एडभान्स जानो हागौ किन्तु गथ'फोरखौ डाइरेक्टलि फिजिकेल पानिसमेन्ट होनो हानाय बेखिनि जोंहा आखाइयाव गैला सिगाङाव जाहैबाय जोङो लावथिखौ लावथिजों थुथाबनानै गथ'फोरखौ फोरोंनो हायोमोन दा दिनैनि दिनाव फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ फैनो हानाय बेबायदि माबा गैला मोन्थाय गैला दा बे हिसाबै कन्ट्र'ल खालामनांगौआ एसे बे मोनसे लिमितेसनखौ जों नुयो जायनि थाखाय जोङो एसे ड्र'बेक्सखौबो बोरैबा नायोबा एसे बारा बायदि नुनो मोनो बांसिन गथ'फोरखौ जोङो सामब्लायनो हायै बायदि गार्जेनफ्राबो ओरै फोरोंगिरिनि सायाव हगारनानै होनोसै फारसेजों फोरोंगिरिफ्राबो फिजिकेल पानिसमेन्ट होनो हायैयाव एसे सिमा बारनाय आजिखालि गथ'फोरखौ ड्राग्स जानाय फेग्रा मुवा जानाय माबा बेफोर बायदि गाज्रि माखासे थासारिजों मोगा मोगि जानाय बेखिनि माबाखौ नुनो मोनो सिगाङाव किन्तु बे लेभेलसिम गथ'फ्रा थांनो हायामोन दा नैबे खिनिआव आं एसे ड्र'बेक्सखौ मोनो न' डाउड टेक्न'लजिकेलि जोङो एडभान्स जानो हागौ साइन्सआव जोङो एडभान्स जानो हागौ अब्लाबो एसे गाज्रिथिं बांसिन थांनायखौ एसे बेलेन्स खालानो हायै बायदि आं मोनो